असांजे राज्य में जामु त्यौहार मल्हाईंदा आहिनि जनवरी में असां लाल लोई सां शुरूआति कंदा आहियूं तेरहीं जनवरी असां लाल लोई मल्हाईंदा आहियूं हुनखां पोइ असां होली मल्हाईंदा आहियूं असां दीवाली मल्हाईंदा आहियूं असां गुरूनानक जयंती बि जाम धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं असां गुरूद्वारे वेंदा आहियूं लंगर खाईंदा आहियूं कीर्तन कंदा आहियूं असां वैसाखी बि मना मल्हाईंदा आहियूं छोकी असांजे हिते जाम पंजाबी दोस्त आहिनि जो वैसाखी मल्हाईंदा आहिनि पोइ असां दशहरो मल्हाईंदा आहियूं असां गणपति जाम धूमधाम सां कंदा आहियूं गणपति खां पोइ असां नवरात्रि बि धूमधाम सां कंदा आहियूं ऐं पोइ साल जे अंत में असां बि ॿारनि सां गॾु क्रिसमस पार्टी बि कंदा आहियूं